ہیلو كیا ہماری بات برانڈ یووا سے بات ہو رہی ہے كیا سر آپ نے ہمیں جو ٹی شرٹ دی ہے وہ كتنی خراب ٹی شرٹ نكل آئی ہے اُس ایک تو چھوٹی ہو گئی چھوٹی پڑ گئی ہے اور دوسری اُس كے كلر اُتر رہے ہیں ہاں اور بھی اِس میں كئی خامیاں ہیں ہم كیسے بیاں كریں ہم نے پرسوں پہنی پہننے كے بعد ہم نے پھر جب اُتارا اور جب ہم نے دُھلا تو اُس كو اُس میں دیكھا كہ اُس كے رنگ اُتر رہے ہیں كلر اُتر رہے ہیں سر آپ لوگ ایسی چیزیں كیوں بیچتے ہیں آپ نے تو ہم سے پورے رقم لیے پورے رقم وصول كیے اِس كپڑے كے اِس ٹی شرٹ كے تو یہ سر كتنی غلط بات ہے كہ آپ نے ہمیں اتنی خراب ٹی شرٹ دے دی ابھی ہمیں جانا ابھی ہمیں دوسری جگہ بھی جانا تھا پسینے میں نكلے ٹی شرٹ پہ لگے تو ہر جگہ وائٹ وائٹ دكھنے لگا تو سر یہ ٹی شرٹ ہمیں واپسی كرنی ہے كہ ہم آپ آپ سے ٹی شرٹ نہیں لیں گے كیوں كہ آپ نے ہمیں بہت خراب ٹی شرٹ دی ہے جیسا ہوتا ہے ہم آپ كے شو روم آتے ہیں اور وہاں آ كر كے ہم آپ سے بات كرتے ہیں اِس ٹی شرٹ كے سلسلے میں